मां हिकु वार नंढिड़ो हुयुमि त मां यो पिता साहिब बि चईंदा हुआ अड़े पलो पाईंदो कर पलो पाईंदी कर आरितीअ खां पोइ मूंखे थोरी हिचकिटाहट शरम ईंदी हुई हिकिड़े ॾींहुं सभिनी चयो यार दोस्त बि हुआ नंढा नंढा हुयासीं ॿारहें तेरहें चोॾहें साले जा त चयो पलो पावां पहिरें ॾींहुं पलव पातो ऐं सही पातो पहिरे ॾींहुं पर सभिनी चई वा वा वा हुन खां पोइ मुंहिंजो हिम्मत वधी पोइ मां अॼु ताईं अहिड़ी चालीह पंजतालीह साल थी विया मां पलव पाईंदो आहियां झूलेलाल मंदर में पहले न पाईंदो हुअमि मां हिन तंहिं महिल ॾाढो मूंखे उहो बढ़िया अनुभव थियो कि मां अॼु पहिरियों दफ़ो पलव पातो ऐं सभिनी वा वा कई मुंहिंजी उहे उहो टाईम हुओ उहो समय हुओ ऐं अॼु समय आहे चालीह पंजतालीह साल थी विया मूंखे मां पंहिंजो पलव बि पाईंदो आहियां भॼन बि ॻाईंदो आहियां हाणे ऐं बढ़िया मज़ो ईंदो आहे भॼन ॻाइण में बि हाणे थोरी आदति पेइजी वेई आहे चालीह साल थी विया असांखे भॼन बि ऐं पलव पाईंदे बि तूं लाल ई लाल बाबा रत्यो पियो आहीं रंग में किरोड़े करे के तेरा ओ बाबा नालाइक़ त निहार हाणे झूलण जाॾे कयो ख़ियाल ओ बाबा से बि रंगें पियो रंग में ओ मुंहिंजा राणा